हिंदी हमारी मुख्य भाषा है हिंदी जैसे हमको अगर बचपन से ही हिंदी ही हम पढ़ पढ़े हैं हिंदी हम बोले हैं अगर जैसे कोई इंग्लिश में बोलता है तो हमको समझ में नहीं आता तो हम जैसे उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है फिर से उसको हिंदी में बताईए कि आप क्या बोले हैं जैसे हिं जब इंग्लिश में हिंदी में आप नहीं बोले हैं तो कैसे जानेंगे कि मतलब इंग्लिश क्या है जब हिंदी ही पढ़ें है लिखे हैं बोले हैं तो मतलब हिंदी ही जानते हैं और समझते हैं हिंदी हमारी मुख्य भाषा है